लोकांनी लोकांचे लोकां खातीर नाचिल्ले नाच म्हळ्यार लोकनाच आनी आयज ह्या काळार आधुनीक काळार आमचे लोकनाच सांबाळून दवरपाची खूब गरज आसा आमचे गोंयात वेगवेगळे लोकनाच आमकां पळोवपाक मेळटात जशे जशे गोफ आसात तालगडी आसा फुगडी आसा तोणयां मेळ आसा मोरूलो आसा ताचे उपरांत कुणबी नाच आशा नाच आसा अशें वेगवेगळे नाच आमच्या गोयांत आमच्या काणकोणांत आमकां पळोवपाक मेळटात आनी आयज ह्या काळार हे नाच सांबाळून दवरपाची खूब गरज आसा कारण आधुनीकीकरण आयिल्ल्या कारणान खूबशें गजाली डिस्टोर्ट जावपाक लागल्या डिस्टोर्शन जावपाची सुरवात आमच्या ह्या लोकनाचांत आमकां पळोवपाक मेळटा देखून ही हे ही जी परंपरा आसा आमचे लोकनाचाची जी परंपरा आसा जी आदली पोरणी जी परंपरा आसा ज्या पध्दतीन आदले लोक आमचे पूर्वज जे आसा ते ज्या पध्तीन नाचताले त्याच पध्दतीन आज आमकां सहाय्य हे लोकनाच जे आसा तें सांबाळपाची आमकां गरज आसा